नहीं भाई बिल्कुल एक अरे नहीं ओप्पो का जो मोआइल है वो नहीं भाई ओप्पो का देख मैंने ख़ुद यूज़ किया है नहीं नहीं नहीं भाई बहुत सारे फीचर्स नहीं है यार उस में बैटरी पिकअप अच्छा नहीं है हाँ एक तो क्या उस में कैमरा क्वालिटी भी बेस्ट नहीं है हाँ ना नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम है यार उस में क्या है वो तो मैंने ख़ुद यूज़ किया है बड़े भाई हाँ देख अगर तुझे लगता है तो ले सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने ख़ुद यूज़ किया है ओपो का ओप्पो बेस्ट नहीं है भाई हाँ उस से अच्छा तो आप सैमसंग यूज़ कर सकते हो है ना या अदर में ओर कोई देख लो यार ओप्पो छोड़ के

क्या है देख यार तुझे लेना हे अपने हिसाब से देख ले ना मैं तो यही सजेश्ट करूँगा कि ओपो का मोआइल जो है वो बेस्ट नहीं है ठीक है ठीक है